हैलो हांजी हांजी बिल्कुल तुस कु'न बोल्ला दे तुस ओह् अच्छा अच्छा सर जी केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा हांजी हांजी सर बिल्कुल बिल्कुल सर बस ठीक ऐ सर लत्तै ई पीड़ ऐ यरो हांजी हांजी

नेईं सर चक्कर केह् ऐ कि थोह्ड़ा कम्म काज होंदा सर टाइम निं लगदा यरो अपना फोन तुसें ई पता सर जिम्मेबारियां हंजी

बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ओह्बी ऐ सर सर टाइम गै निं होंदा सर में थोह्ड़ा कम्मै काजै कन्नै बाह्र रौह्न्ना ना टाइम सर टाइम निं लगदा न्हाडे़ पर ध्यान देने ईं तां गै थुआढ़े कोल ट्यूशन छुड़ेआ हा अगर मिगी ओह्दा ख्याल रक्खना होंदा ते अ'ऊं गै निं रखदा हा ट्यूशन जरूरी छुड़दा हा हंजी सर सर सर तुस इक कम्म करो ना पंज घैंटे ट्यूशन लेई लैओ सर तुस गै रक्खो इसी थोह्ड़े चिर हां सर बस सर तुस दस्सो भी केह् कीता जा सर की जे में थोह्ड़ा में थोह्ड़ा अग्गें बाद थोह्ड़ा में न्हाड़े पर ध्यान देङ में इसी थोह्ड़ा घर बी पढ़ने ई बठालगा सर फीस बी थोह्ड़ी जमां कराई ओड़गा सर एह् कोई चक्कर निं ऐ फीसै दे केह् मिगी टाइम निं लग्गेआ फीस जमां कराई ओड़गा सर बहुत पैसा ऐ मेरे कोल सर दस्सी ओड़ो फीस किन्नी रेही दी न्हाड़ी सर में थुआढ़ी आनलाईन सर गूगल पे चलांदे होने तुस सर में यूपी सर में यूपीआई यूपीआई करी ओड़ना सर में तुसें ई पच्हत्तर सौ सर थोह्ड़ी घट्ट करी ओड़ो सर पढ़ा दा बी निं जागत इन्नी ठीक ऐ सर सत्त ज्हार करी ओड़ना में तुसें ई इ'यै नंबर ऐ सर थुआढ़ा ते सर अग्गें अग्गें कोला तुसें ई फीस बी जैदा देह्गा मेरा जेह्ड़ा जागत उसी थोह्ड़ा खिच्चेओ सर उसी थोह्ड़ा ध्यान देओ नुआढ़े उप्पर ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर